हैलो केह् हाल चाल ऐ एह् कु अच्छा म्हां आना हां तोआंहीं लाना हा चक्कर इक दकान दिक्खी ही इत्थै हां ते म्हां तुस कोई खोहल्दे किश कम्म कोई छुट्टियां हियां दकानां खोह्लदे दिक्खी लैओ आह्नियै हां ते दिक्ख हां जी हां सिटी च ऐ हां गाह्क होई आना नारायण हास्पिटल कश ऐ उत्थों बी आई आना गाह्क तुआहीं कलोनी ना अग्गें पिच्छें दा बत्थेरा गाह्क आई आना कराया पंज ज्हार नेईं घट्ट नीं होना जैदा आक्खादे हे में घटाया सगूं हां दकान शैल मिली आ कड्ढेओ टैम ते दिक्खी लैएओ आह्नियै ठीक लग्गो ठीक लग्गो दकान ते लेई लैगे नेईं लग्गो ते फ्ही दिक्खी लैएओ हां ठीक ऐ फ्ही ओएओ कल पक्का आएओ हां ठीक ऐ फ्ही अच्छा